अॼुकल्ह हर हिकु स्कूल में ॿारनि के काई ना काई रांदियूं रांदि कराइनि था छो छाहे लाइन को मानसिक ऐं जेको ऐं हुन जो शारीरिक आहे हूअ स्वास्थ्य में सुठो रहे उहो मेंटली बि फिट रहनि छा जे लाइ अॼुकल्ह खाली पढ़ाई सभु कुझु नाहे खाली ॿार सॼो ॾींहुं पढ़ी पढ़ी करे हू ॾाढो परेशान बि थी थो थी वञे हुननि खे अलॻि अलॻि रांदियूं रांदि करणु खपे छो जो हू स्टेट लेवल ऐं नेशनल लेवल ते पहुची सघनि उहो बि हिक क़िस्म जी कला आहे थो उहो बि ॿारनि में ज़रूरी आहे खाली पढ़ाई सॼो ॾींहुं नथा करे सघनि हुननि जो जेको दिमाग़ आहे उहो थोरो अलॻि किस्म सां बि हलणु खपे खाली पढ़ाई में न हर हिकु पासे हलणु खपे त रांदियूं रांदि करायो ॿारनि खे हुननि जो मांसिक ऐं शारीरिक संतुलन हमेशह सुठो रहे ऐं अॻियों वधी सघनि ज़िंदगी में